बाक्सा जिल्लायाव गिबि समाज दानाय बाक्सा जिल्ला होननाय लोगो लोगोनो बाक्सा जिल्लायावथ' अह बारा बोसोर जायाखै गथिखे बा आगोल मामोन बे बाक्सा जिल्लाया जों मिथिनायाव गोदो जों कामरुपखौ मोनासै बे कामरुप जिल्लामोन कामरुप फैबाय फैबाय मा मोनसे बाक्सानिनो मोनसे फारदा बरपेटा मोनसे खावसेया जाहैबाय नलबारि जिथु साहा ओनसोलनि जिथु नलबारि नलबारिनि साहा ओनसोल बरपेटानि जिथु साहा ओनसोल बे साहा मोननै ओनसोलखौ लानानै मा जादों बे बाक्सा जिल्ला जादो बे बाक्सा जिल्लाया जाहैबाय बिटिएडि एकर्टनि उनावसो जानाय गथिखे बे बिटिडिआ नैरोजा थाम मायथाइयाव एकर्ट जाबाय बे एकर्टआवनो मोनसे जिल्ला दानायनि बाथ्रा रायलायबाय बे जिल्ला दानायाव बे जिल्ला दानायाव बे बाक्सा जिल्लाया बेयावबो बाक्सा जिल्ला गोलैनायसै जोङो बे नलबारिनि साहा आर बरपेटानि साहानि फारखौ लानानै बे बाक्सा जिल्ला जादों बे बाक्सा जिल्लाया दावगानाया जाहैबाय एखौ जों मानिनांगोन जिथु बिटिएडि एकर्ट जाबाय बै बिटिएडि एकर्टआव मा जाहैबाय जिथु फेखेस मोनदोंमोन बे समाव बुंनांगोन जोङो मानिनांगोन हा बिथां हाग्रामा महिलारि बिथां हाग्रामा महिलारिआ बै समाव सिफमोन बिटिडिनि बे सिफ जानाय समाव बिथाङा जिखिनि फेखेस मोनदोंमोन बै समाव जोंनियाव दालांफोरा कातनि दालांमोन लामाया उलनिस मामोन सेन्ट ग्रेभेलल'मोन गथिखे सेन्ट ग्रेभेलल'मोन नालाय बे बोसोरसेयावनो मा जोंनि हाया जिथु आयथल हा नालाय बोसोरसेनि उनाव मा जायो बे हाब्रु जाफिनो गथिखे बे हाब्रु जाफिनो नालाय बे बुस्थुवा जितु हाग्रामा फैनाय लागो लोगोनो मा जाबाय बै फेखेस मोननाय लोगो लोगो जिथु कार्टनि दलंआबो खोब बारा जोरा नालाय बे कार्डनि दलंफोराव मा जाबाय बे कार्डनि दलंखौ मा होबाय इसोरो ब्रिज बानायबाय ब्रिज बानायबाय फिस लामा बानायबाय बे फिस लामा जाबाय बिदिनो बुहुथ दावगाबाय आरो गथिखे जोङो मानिनांगोन बै समाव बिथां हाग्रामा महिलारिआ जिथुखिनि जोंनो बै ब्रिजनिफ्राय बेनिफ्राय जिथु रड बेफोरखौ होनायनिफ्राय बेबायदिहाय जोंनि बे बाक्सा जिल्लाया बिदिनो दावगादों आरो खिन्थु जोङो खिसुमान बुस्थु सरकारि खिसुमान बुस्थुखो होदों दा जोंनिआव खिसुमानफोरा खोब साक्सेस नोङा जेरै दा शर्ब शिक्सा आं इडुकेसननि डिफारमेन्टनि मानसि नालाय जिथु शिक्सा अभिजान हो शर्ब शिक्सा अभिजान बे शर्ब शिक्साजों जोंबो लिंक दं गथिके इयाव लिंक दं नालाय जोङो गथेके जोङो बेयाव नांथाबना दं जों हो गथिखे जोङो बे शर्ब शिक्साआबो बुहुथ जोंनि माबाखौ डेभेलप खालामदों आसामनि जिथु इडुकेसन सिस्टेमखौ एनिफ्राय दा एनिफ्राय जोङो दा बे जिथु दा जल मिसन जल अभिजान मिसन दा जल अभिजान मिसनाव खिन्थु आंहा बुंनांगौ दं जल अभिजान मिसनाव बुंनो गोनां आंहा इनो दं जोंनिया सरकारा लाख लाख कौथि कौथि थाखा बाहायदों बाहायनानै मा जादों दा बे बुस्थुवा जेराव जिखिनि कभार खालामनो हाया थेबो खालामदों जों फायेफखौ हमदों दासिमबो दैखौ होनो हाया जेर मोनहैया आंनि आंनि जायगायावनो मोनसे दं आंना गामिया खारना बेयाव मा जादों मोनसे लाव खान्था होन्नायाव मोनसे बे जल मिसन हो जल अभिजान मिसनाव इयाव जोंनि गामिया गोलैयो मस्थ' मोनसे दैमाखौ थेनानै दंग लाबोदों बेयावनो दैखौ होनो हाया बे हादान फिसा बै हासुंआव माब्रै दै होनो गथिखे बे बुस्थुवा खिसुमान भुल दं माबाफोरा सरकारनि खिसुमान इन्जिनियारासो बुहुल दं ना ना थिखादारनिसो भुल सोरनि भुल जों बुंनो हाला हो गथिखे जोङो बे बुस्थुवाव यै जल मिसननाव आंहा बुंनो गोनां दं जल अभिजान मिसनाव आंहा बुंनो गोनां दं गथिखे बे बुहुला सोरनि जों मिथिला एखौ जों इन्जिनियारफोरजों जों जुदि रायलायबा एखौ मिथिगोन आरो जों एदि जाना दं आमफाय बाक्सा जिल्लानि बाथ्राखौथ' जों दहाय बुंबाय नलबारि नलबारि बरपेटा बे मोननै जिल्लानि साहा ओनसोलावनो बाक्सा जिल्लाया जादों आरो लाम बे डेभेलप जानाया जाहैबाय जोंनि जिथु डेभेलप जानाय बे जोंनि जाथिया जिथु डेभेलप जानाय बा जोंनि एरिया डेभेलप जानायाथ' बे समाव नैरोजा थाम मायथाइयाव जो बिटिएडि एकर्ड खामबाय बे बिटिएडि एकर्डआव जोंनिआव फेखेस मोन्नानै जों दिनै लामा सामा जों बुहुथ डेभेलप जाबाय गथिखे एखौनो डेभेलप आरो जोंनि जिथु जोंनि थानाय जानायफोराबो स्टायेलफोरा बुहुथ डेभेलप जाबाय गोदो जि जोम गैयैफोरावबो जोंनि मानसिफोरा मा जायोमोन जोङो लेफ थसफ बेफोर गैयैआव मा जादोंमोन मानसिफोरनि देहाफोरा दुरबल जालांदोंमोन गथिखे दा एसे मानसिफोरा खिसुमान सरकारनि उनुदान सुनुदान मोन्नानै माइ गायनाय जेनोबा गायनाय फुनायफोराव जोंनिया मा गोदो आसु माइ गाइयो आसु माइ गायनानै मा मोनदों मनब्रै मोनो बेनि उनाव जोसा माइ गाइयो खरमा थिलियाव इयाव मा मोनो महन्नै मोनो बेसे मोनखो सारि बा सय सय मन मोनो खिन्थु दा खेबसे गायनायाव मा मोनो बिस मन गाहाम मोनो गथिखे जोंनिआ डेभेलप दा जिथु आयजोफोरनि खेथ्रआव आयजोफोरनि खेथ्रआव मा जादो जोंनि मानसिफ्रा दा एसे थानाय जानाय एसे रोंबाय गोदो जोंनि गथ'फोरा मुलि सुलि जानो रोङैआव मा जादोंमोन हरसे गाहाम गाबोमोन दाथ' जों बेखौ नुला गथिखे जोङो बेखौ नुला ना जोङो जोंनि मानसिया मुलि जानो रोंबाय गोदो अजा बेजाजोंनो जोंना थाबथायोमोन बोदोंया खायो नोंगौ हरसे गाहाम मा गथ'आ गाबो खिन्थु बे बुस्थुआ जोङो रोङामोन जे जों एयावनो गथ'फोरनि लोमजानाय फेरास्तामुल नांगौ माबा मोनसे मिदिसिन बे बुस्थुखौ जों रोङामोन दानि मानसिफ्रा आयजोआनो जा सोरबा जेखि जाया सुबुङानो मा जादों दानिया जानो थानो रोंबाय नालाय गथ'फोर गाबनायनिफ्राय दा जों जोंनि जायगायाव जों गथ' गाबनायखौनो खोनाया गोदो मा बांसिन जों अजा बेजाजों जों नांथाबना थायोमोनथ' गथिखे इसोर बोन्दों खानानै मा हामबाबो हामाबाबो बे बोन्दों खानायानो हामबाबो हामाबाबो गथिखे गथ'आ हरसे गाहाम गाबो खिन्थु बे बुस्थुआ जोंनिआव दा गैला गथ' बुहुथ मानसिफ्रा डेभेलप जाबाय आयजोफ्राबो डेभेलप जाबाय दाना अजा बेजाजों बारा लिंक खालामला दानिया जिथु जोङो एसे मानसिफ्रा जिथु हिखिथ जानाय लोगो लोगोनो मा जोङो बुजिबाय मा जों मिदिसिनखौ मोजां जानांगोन मोजां थांगोन बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनानै दा मानसिफ्रा बुहुथ डेभेलप जाबाय आरो जों लासै लासै जोंनि जिथु बाक्सा ओनसोलाव दा बुंनांगोन जोंनि इडुकेसन उनावबो जोंनि मानसिफ्रा बुहुथ डेभेलप जादों गोदो सासे बेराथ नाम जादा एदि आरो खिन्थु दाथ' एदि नोंला दा फार्स डिभिसन फास खालामनायानो बुहुथ बुजा जाबाय गथिखे दिनै दोनै जोंनि एरियायाव दुयस थिनसजन गाहाम गोदो जोंनि बे सिमला एरियायावनो जिथु फार्स डिभिसन फास खालामबा गोदोनिजों दानिजों जों रुजुजाया गथे बुहुथ डेभेलप जाबाय गथे लामानिफ्राय हग दालांनिफ्राय हग जिथु थानाय जानायफोरनि जिथु हग बेफोरबो बहुथ डेभेलप जाबाय सान्नायफ्राबो डेभेलप जाबाय गथिखे नों नों एखौ मानि नांगोन आरो खिन्थु आं मोनसे बाथ्रा बुंदों दहाय बेखौथ' जल अभिजान मिसननि बाथ्राखौ आं बारा दाबो बुजियाखां बुजिगारदो आरो मा एखौ इन्जिनियारफ्रा माब्रै खामदों एखौ जों बुजिला आरो गथिखे डेभलापआ बिदि फैदों बिटिएडि जानायनिफ्राय जोंना बुहुथ डेभेलप जादों जोंना लासै लासै गथिखे इदिनो जासिगोन आरो लासै लासै इदि डेभेलप जागोन मानसिफ्रा उनुथ जागोन जायफोरा सान्नो हाया मोजां सान्नो हाया माबा हाया मोजां सान्नो रोङा बिथांमोना सिङाव थालांबाय थागोन जायफोरा मोजां सानदों गोजौआव थांबाय थागोन बेबायदि आरो